हेल्लो जी जी आपदाके बारे मे और जे छै सीतामढी मे जे छै बाढ़ अबै छै बाढ़ कभी कभार पिछला साल भूकंप आयल रहै अहाँ आपदा विभाग सऽ बोलै छी जी तऽ यहाँ पे भूकंप पहिलले भूकंप आयल रहै तऽ किछु नुकसान भेल रहै आओर बाढ़ सऽ हर साल होइते रहै छै गऽ अगर मौसम बिगरै छै कभीकाल बारिस जादा हुए लागि जाइ छै तब पानी हो जाइत रहै छै टाउन मे आओर किच्छो के बारे मे तऽ यहाँ पर है न आकर दखबै न तऽ मौसम के उतना दिक्कत न होइ छै ऐसी तऽ भूकंप के कोइ ठीक नहि हय लेकिन अथी लगभग मालूम ने छओ महिना से भूकंप वगेरह ना आयल हय बारिस के मौसम हइ लेकिन अभी एकाध रोज से जादा बारिस नहि न हो रहल हय आ सकै छी यहाँ पर घूमैबला जगह भी हय कहलू यहाँ पर जे हय ने घूमैबला जगह भी हय यहाँ जानकी मंदिर अहाँ घुमि सकै छी अय चीज के खर्च भऽ जेतै यहाँ पर वारिस हो रहलऽ ओतना ना हो रहलै एमकी बार बाढ़ मे अभी अहाँ आ सकै छी आओर जे छै अहाँ नेपाल सऽ बोलै छी हूँ तऽ अहाँ आ सकै छी फेर ऐसे भी मौसम अभी ठीक अछि उतना गर्मी अभी ना हय बारिसके वजहसे अहाँ आ सकै छी घुमू फिरू आ सकै छी फेमिली के लेकर भी आ सकै छी यहाँ पर अच्छा अच्छा टेम्पुल भी हय घुमि भी सकै छी अहाँ देलू ने ऐसे मौसम खराब है लेकिन न हो रहलै बारिस अहाँ आ सकै छी ऐसे भी यहाँ सब होटल वगैरह के सुविधा सब है यहाँ रह सकै छी जी जी सब सुविधा है वहाँ पर आब की ठीक है सर रक्खू जी